मेरे बगीचे में लगाया हुए पौधे पौधों का जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत ही हर्ष प्राप्त होता है खुद के हाथ से लगाया हुए पौधों को जब आप बढ़ता हुआ देखते हैं तो काफ़ी अंदर से खुशी मिलती है मैंने अपने बगीचे में काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं बहुत सारे फूलों को मैंने लगाया है जैसे गेंदा का फूल लगाया है गुलाब लगाया है तुलसी लगाई है मैंने तुलसी इसलिए लगाई है क्योंकि सुबह इसका हम लोग चाय के साथ प्रयोग कर सकते है जोकि काफ़ी अच्छा रहता है आपके सेहत के लिए सब्जियाँ लगाई है मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ जैसे कि गोभी लगाई है लौकी भाजी मूली टमाटर धनियाँ ये सारी चीज़ें मैं घर में लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम पे जो मार्केटस में बाजारों सब्जियाँ मिल रही हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल होता है जो शरीर के लिए सही नहीं रहता है तो क्या हम गोबर का प्रयोग करके और सारी मतलब अच्छे तरीके से नैचुरल तरीके से सब्जियाँ लगाते हैं जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और मैंने बहुत सारे फलों के पेड़ भी लगाये हैं अपने बगीचे में जैसे कि संतरा संतरा का पेड़ लगाया है मैंने वह अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है उसमें छोटे छोटे फल भी आ रहे हैं तो जिनको देखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है